पानि गन्दा निकलै हइ तऽ पानिके सूती कपड़ा से बढ़िऑं से छानिके पीयल जाइ हइ कोइ चाहे बनबै हइ तऽ साफ पानि से चाह बनबल जाइ हकन फेर ओ चाहके छानल जाइ हइ फेर पानिके पीयल जाइ हइकन साफ पानि रहै छै तऽ पीयल जाइ हइ खाना उना बनि जाइ हइ पानि से